हमारे क्षेत्र में जो भी किसान भाई लोग हैं वो खेती करते हैं जिसकी मदद से उनको आय का लाभ होता है जैसे कि गेहूँ हो गया चना हो गया जवा हो गया बाजरा हो गया और और भी जैसे सब्ज़ियाँ हो गई उसमें गोभी मटर आलू और तमाम प्रकार की सब्ज़ियाँ जिनकी वह खेती करते हैं और बाज़ार में उसको बेचते हैं जिस जो कि उनकी आय का स्रोत बनता है और जो भी किसान भाई लोग हैं उनके पास गाय है भैंस है जिसकी मदद से उसके दूध को ले जा कर यहाँ हमारे गाँव में आस पास बहुत सी डेरी खुली हुई हैं जहाँ पर देते हैं उसको और उसका जो भी फैट आता है उस हिसाब से उन उनका पैसा आता है जिनसे जो कि उनके भी आय का एक स्रोत बनता है उससे लाभ होता है उनका और भी बहुत से रोज़गार हैं जैसे कि हमारे बगल में मार्केट भी है और मार्केट में बहुत सी दुकाने हैं और जो कि हमारे गाँव के भी आस पास के कई भैया लोग हैं जो वहाँ पर सब्ज़ी बेचते हैं और कपड़े का दुकान है मिठाई की दुकान है और बाइक रिपेयरिंग की दुकान है साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान है और भी बहुत से प्रकार की दुकाने हैं जिससे कि जिससे कि वो उनकी आय का स्रोत बनता है और भी बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पर हमारे भैया लोग जाते हैं अध्यापक के रूप में शिक्षा देते हैं बच्चों को वह भी उनके आय का स्रोत बनता है ऐसा हमारे गाँव में होता है और और जैसे कि कुछ लोग लकड़ी काटते हैं लकड़ियाँ भी काफ़ी काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं हमारे पास जिनसे लकड़ियों की मदद से भी उन उनकी आय का एक स्रोत बनता है और फर्नीचर भी बनता है और और जो भी होता है जैसे कि भेंड़ बकरियाँ हो गई वह भी पालते हैं फिर उसको उसकी मदद से भी उनका एक स्रोत बनता है और भी बहुत से लोग हैं